लोकप्रिय हमारे भारत में हमारे भारत में योगा का योगा ह रामदेव बाबा टी वी पे आते हैं तो हम सब देख के भी योगा करते हैं और हर हर जगह इनका कैंप भी लगता है योगा करने के लिए जहाँ जहाँ कैंप लगता है तो हम सब भी कैंप में जाते हैं और हमारे ब इस्कूल क बच्चे के इस्कूल में भी योगा ग बताते हैं जो कि दिमाग कि संतुलत भी ठीक रहता है और बच्चों को पढ़ने में भी दिमाग लगता है और हम लोग भी दरे दरे पे जहाँ जहाँ पे कैंप लगता है सुन हम लोग पता पाते हैं कि योगा यहीं पे यहीं पे सिखाया जाता है हम सब भी जाते हैं योगा के लिए रामदेव बाबा भी का हर जगह गांव गांव में प्रचार होता है तो हम लोग भी पर्चे जाते हैं योगा करने के लिए हम लोग भी संतुलित दिमाग से वो भी जो कि ठीक दिमाग रहें व इसीलिए हम सब योगा करते हैं

और भाई इस्कूल में बेटी सब को भी योगा सिखाते हैं औ घर पे भी सबको भी योगा हम लोग सिखाते हैं